हाँ मैंने हाल ही में एक ओला बुक की है मैं उस पर देख रहा हूँ की जो ड्राइवर ओला को चलाता है उसकी रेटिंग पाँच में से चार स्टार है और उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और मैं उसके ओला में सवारी किया हुआ हूँ तो मुझे ड्राइवर ने बताया की आप को मुझे रेटिंग देना है तो मैंने उसकी जब ओला में यात्रा की तो उन्होंने मुझे बहुत आसान तरीके से मेरे गंतव्य तक पहुँचाया तो मैंने भी उसे पाँच स्टार रेटिंग किया